साड़ी मङ्गेलियै मीशो सँ जेना दखेलै ओना नहि देलकै देखेलकै तऽ बड़ा सुन्दर आ देलकै इतना घटिया ने रङ्ग मैच करै छै ने कपड़ा मैच करै छै जड़ी भी देहतिया एकदम बेकार आ मङ्गेलो रहियै शादी मे पहिरै लए शादी मे तऽ नहि पहिने सकबै सभ दुसतै आब की करबै ई आब उतना भी खराब नहि छै हाँ शादी मे नहि चलतै आब कि करबै ओकर लोकल मे इन्ने उन्ने जाइ मे छोटा मोटा परब त्यौहार मे ओकरा साड़ी के पिहनबै आ जेना देखाबै छै ओना नहि दै छै गड़बड़ करि दै छै यही बात छै